हेलो हाँ बोलिए गाँव में मंदिर है भोला बाबा का मंदिर है माँ भगवती का मंदिर है काली जी का मंदिर है ठाकुर जी का मंदिर है गाँव में बेगूसराय में नौलक्खा मंदिर है काली जी का मंदिर है नाथ मंदिर है कपूरी स्थान है

विद्यापति मंदिर है उसके बाद घरपूरा है अशोक धाम है हाँ जाएँ हाँ सही है

अगल बगल में गए हैं विद्यापति यस पूरा जमंगला असहोक धाम महारानी स्थान हाँ तो गाँव के मंदिल में तो पूजा करने के टाइम में जाते हैं सुबह में भी जाते है पूजा करने के लिए शाम में भी जाते हैं दीपक जलाने के लिए हाँ हाँ

अरे ज्यादा अच्छा नहीं कोई लगता है ज्यादा तो सब देवे भगवाने हें तो सब तो अच्छे हाँ हाँ तो सबसे अच्छे हैं अ फिर तनी दूर वाला मंदिर जाते हैं तो घूमने फिरने में दिन भर टाइम लगता तो अच्छा लगता है गाँव वाला तो हर हमेशा जाते हैं गाँव में तो हर हमेशा सुबह शाम न जाते हैं दूर वाला मंदिर अगल बगल में जो है उसमें तो सुबह शाम नहीं जाते हैं उधर तनी ज्यादा मन लगता है हाँ उधर तनी ज्यादा मन लगता है

हाँ अगल बगल में तो गए हैं बहुत थमा